इसकुलमे हमरा सबसँ पसिन विषय मैथिलिए पड़ैए सबसँ पसिन विषय मैथिलीए अछि शुरूओमे इएह छलऽ आओर एखनहु हम पढ़बैलए जाइ छिए तऽ हमरा मैथिलिए पसिन पड़ैए हम एहि भाषामे बच्चो सबसँ गप करै छी किएक तऽ बुझेबो करै छिए आओर एहि भाषामे बहुत रास कहानीसब छै बहुत रास खिस्सा छै बहुत रास चुटकुलासब छै जेकि बच्चाके मोनके लोटपोट कऽ दैए ताहि दुआरे ई बेसी हमरा पसन्द अइ